हाँ आप नमस्कार आप कौन बोल रहे हैं हाँ आप कौन बोल रहे हैं तो आपको मिल जाएगा आपको कितनी मिठाई चाहिए हाँ हाँ वो भी मिल जाएगा हर सामान आपको ताजा मिलेगा एक एक एक दम फ्रेस माल मिलेगा आपको नहीं नहीं कोई मिलावट नहीं रहेगा शुद्ध खोए का रहेगा ये जिम्मेदारी हमारा है न ठीक है आप सब सामान अपना लिखवा लीजिए और आपको सब तो ठीक है आपको सब सामान मिल जाएगा टाइम पर मिलेगा आप ठीक है तो आप भेज दीजिएगा किसी को ले जाएंगे एकदम एकदम एकदम फ्रेस माल मिलेगा ठीक है ठीक है ठीक है आपको शुद्ध माल मिलेगा हमारे यहाँ शुद्ध माल बनता ही है हाँ बढ़िया से बढ़िया सामान मिलता है आपको ठीक है ठीक है आप ले ले ठीक है नमकीन भी मिल जाएगा आपको जिस कलर का चाहिए

हमारे यहाँ मिलावट माल हमारे यहाँ मिलावट सामान नहीं बिकता है भेज दीजिए ठीक है ठीक है ठीक है फिर भेज देना है नहीं आपको ले जाना है हम पहुँचाएंगे नहीं ठीक है ठीक है आप सुबह किसी को भेज देना है आपको और तो पैसा ठीक है वो पैसा पेमेंट कर देगा अपना सामान ले जाएगा ठीक है ठीक है वो कर